नमस्कार भैया जी कह रहे हैं हम अनिल सिंह बोल रहे हैं हाँ कह रहे हैं आप इवेंट मेनेजर है लखनऊ महोत्सव के तो मेरे पास एक ट्रुप है बच्चों का दस पास के बच्चे हैं लगभग चालीस बच्चे तो उनको विज़िट कराना है लखनऊ महोत्सव में तो क्या क्या है वहाँ कैसे कैसे क्या है ऊ थोड़ा सा बताएँगे मतलब कि इंट्री फ़ीस कितनी होगी और उसमें क्या क्या किस सेक्टर में वो कि मत बच्चे उससे क्या सीख सकते हैं कल्चरल नॉलेज या कुछ हैरिटेज कुछ होगा ना उसमें मतलब विरासत का कुछ इस्टाल होगा कुछ सांस्कृतिक इस्टाल कुछ दार्शनिक होगा कुछ है क्या क्या अच्छा

हाँ

अच्छा अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा तो और उसकी ओपनिंग समय सुबह कब है अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक ठीक तो मनोरंजन का भी साधन होगा वहाँ मतलब बच्चे बोर बच्चे बोर होंगे तो कुछ गेम वगैरह हो गेम मतलब कुछ फ़िज फ़िज फ़िज़िकल गेम और हाँ

ऐडवेंचरस भी ऐडवेंचरस घूम फ़ूड पार्क हाँ

आप तो ऐक्चु एक्चुअली क्या है कि हम ट्रैवल एजेंसी है हमारी तो उसमें कुछ हम हमारा काम है स्कूल इस्कूल जाके पिकनिक प्रोवाइड कराना तो बच्चों अभी एक लखनऊ में सुना था कि लखनऊ महोत्सव चल रहा है तो हम बताए बच्चों को तो बच्चों बच्चे उसको दिया तो बच्चे अपने घरवालों से पूछे घरवाले राज़ी हो गए हैं तो वही आपसे पता करना था कि आपको कितना देंगे फिर हम अपना ट्रैवलिंग कितना ट्रैवलिंग चार्ज रखें तो मैच करने लायक हो कि मतलब बिअरेबिल प्राइस हो कि बच्चे ज़्यादा बोझ भी ना हो हो और हम भी हमारा टूर भी आर्गनाइज़ हो जाए बच्चे बच्चे भी म थोड़ा सा रिफ़्रेस हो जाएँगे हाँ हाँ चलिए ठीक है हम आते हैं ठीक ठीक सर नमस्कार नमस्कार